जम्मू कश्मीर च अलग अलग टाइप दे बक्करबाल होर गाइयां मिलदियां न मी चे जेह्ड़ा गाइयें दा दुद्ध ऐ ओह् साढ़ी साढ़ी सेह्त बास्तै काफी स्हेई होंदा ऐ पर जेह्ड़ा बक्करियें दा दुद्ध ऐ ओह् बी काफी चीजें बास्तै यूज़ करदे ऐ ऐक्चुली कुसै दे जिसलै बंदा बमार होई गेदा होऐ ते उस उस टाइम अस बक्करियां दा दुद्ध बी पलैन्ने आं क्योंकि जेह्ड़ा बक्करियें दा दुद्ध होंदा ऐ ओह् सेह्त बास्तै बी काफी स्हेई होंदा ऐ एंड ओह्दे कन्नै बखार बगैरा टाइफाइड आह्ला बखार ठीक होई जंदा ऐ ते मिगी इक बारी चेत्ता आ दा इक बारी में अपने दादू कन्नै बाह्र गेई ही बक्करी दा उत्थूं दा असें इक बक्करी लेआंदी ही क्योंकि मीं बक्करी काफी जादा पसंद ही ओह् बक्करियां मिगी काफी जादा प्यारी लग्गी ते छोटी जेही बक्करी असें अपने घर लेआंदी फ्ही असें घर लेआंदी ते फ्ही असें काफी टैम ओह्दे कन्नै मतलब कि ओह्दे कन्नै खेलदी ही ओह्दे कन्नै गल्लां गुल्लां करदी ही फिर इक टैम बाद न जेल्लै ओह् बड्डी होई गेई बड्डी होई गेई ते असें उस बक्करी गी बापस करी ओड़ेआ जिस दिन उस बक्करी गी बापस करने बास्तै उसी छड्डना हा उस दिन मिगी काफी बुरा लग्गेआ क्योंकि में उस बक्करी नाल काफी जादा अटैच होई गेदी ही ते ओह् काफी लोक ऐं जेह्ड़े काफी लोग ऐं जेह्ड़े बक्करियें गी खंदे जेह्ड़ा मिगी लगदा कि बिलकुल गल्त चीज ऐ बिल्कुल क्रूल चीज़ ऐ क्योंकि ऐसा ऐसे जानबर गी खाना जेह्दे कोला तुस इक अपने प्रोटीन पूरे करी सकदे ओ जेह्दे दुद्ध कन्नै तुस अपनी बमारियां ठीक करी सकदे ओ ऐट दी ऐंड अगर तुस उ'नेंगी खा दे ओ ते फिर एह् हयूमैनटी गी ओह् निं जस्टीफाई निं करदा बक्करियें दी पोआरमैन काऊ अस इस टाइप दे बी आक्खी सकदे आं क्योंकि ओह्दा जेह्ड़ा प्राइज़ होंदा ओह् काऊ कोला काफी जादा घट्ट होंदा ऐ पर ओह्दा दुद्ध उन्ना गै शक्तिशाली होंदा जिन्ना इक गाय दा होंदा अस बक्करियें दी बक्करियां गी गौ कन्नै अस इन्कम्पैरिटीवली गाएं कोला थोह्ड़ा ईज़ी होंदी ऐ क्योंकि बक्करियां उन्ना चारा निं खंदियां होर बक्करियां काफी जादा नर्म विहा ओह्दे स्वभाव दियां होंदियां न इसलिए बक्करियें गी गरी गरीब आदमी दी गाईं गाईं बी अस आखदे आं फिर जम्मू कश्मीर च ते काफी बक्करबाल सानूं लब्भी जान जेह्ड़े बक्करियां चारदे ऐं जियां अगर तुस सड़कें पर बी जाह्गे ते कदें ना कदें तुसेंगी जम्मू कश्मीर च अगर तुस गांव दे इलाके च चली जाओ ते जेह्ड़े बक्करबाल ऐ ओह् अपनियां बक्करियां चारा दे होंदे ऐं होर अगर तुस दिखगे उं'दे कोल इन्नियां मा इन्नियां जादा बकरियां होंदियां ऐंड ओह् बक्करियां दिक्खने च बी इन्निया प्यारी होर सुंदर होंदियां कि हर कुसै दा दिल उं'दी बक्करियें पर आई जाह्ग एह्दे इलावा अगर तुस दिक्खगे कि बक्करियें दा दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् ते साढ़ी सेह्त बास्तै ठीक है ई होर आलसो होर आलसो उ'नें बक्करियें गी ख्याल रक्खना बी काफी ईज़ी ऐ ओह् जादा कुछ डमांड निं करदी जादा कुछ चारा नी खंदियां होर उं'दी प्यारी अवाज होंदी ऐ बक्करियें दी इक ते कोल बैठियै उं'दे कन्नै तुस किन्ना टाइम स्पैंड करी सकदे ओ एह्दे इलावा अगर तुस दिखगे कि जम्मू कश्मीर च लोग काफी जादा लोग ऐसे मिली जाङ जिंदे कोल जेह्ड़े लोक गाइयें गी ऐफोर्ड निं करी सकदे उं'दे बास्तै उ'नेंगी पालना काफी जादा मुश्कल ऐ ते ओह् लोग बी बक्करियां रखदे ऐं क्योंकि बक्करियें दा दुद्ध काफी जादा मार्किट च डिमांड च रौंह्दा ऐ होर क्योंकि एह्दा रीज़न एह् बी ऐ कि बक्करियें दे दुद्ध कन्नै जेह्ड़ा टाईफाइड ठीक होंदा ऐ अज्ज अगर अस दिखगे ते जम्मू कश्मीर च जेह्ड़ी गाईं ऐ ओह् काफी जादा गा गाइयें दे जेह्ड़ा ओह् ऐ इयां काफी लोकें किन्नी बड़ी गाइयां रक्खी दियां होंदियां पर जेह्ड़ी बक्करियां ऐ ओह् काफी जादा घट्ट लोकें रक्खी दियां होंदियां पर जि'नें लोकें रक्खी दियां होंदियां उं'दा बी प्राफिट होंदा ऐ क्योंकि बक्करियोें दा दुद्ध काफी जादा साढ़ी सेह्त बास्तै ठीक होंदा ऐ जेल्लै बचपन च इक बारी मिगी टाईफाइड ते जदूं बखार होई गेआ हा ते ओह् किसै बी चीज किसै बी दवाई कन्नै फर्क नेईं हा लग्गा दा ते उस टाइम किसे ने सुजैस्ट कीता हा कि बक्करी दा दुद्ध पियो ते उस टाइम बक्करी दा दुद्ध तुप्पना बी थोह्ड़ा जेहा मुश्कल हा क्योंकि बक्करियें दा दुद्ध काफी लोग बेचदे ते हैन पर उ'नेंगी तुप्पना काफी जादा मुश्कल होई जंदा ऐ जद् क्योंकि लोग इन्ना सीरियस निं लैंदे उस चीज गी लोकें गी नालेज़ घट्ट ऐ इस बारे च कि बक्करियें दे दुद्ध कन्नै बी बंदा ठीक होई सकदा ऐ उस टाइम फिर काफी जादा तुप्पने दे बाद सानूं पता चलेआ कि इक बक्करबाल ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा बक्करियें दा दुद्ध बेचदा ऐ ते ओह् उ'नेंगी कन्टैक्ट करने दे बाद सानूं सानूं बक्करियें दा दुद्ध मिलेआ हा फिर बक्करियें दा दुद्ध काफी काफी दिन पीने दे बाद काफी शक्ति बी मैसूस होई प्लस जेह्ड़ा बमा बखार हा ओह् बी ठीक होई गेआ ते इस उस टाइम दा मिगी इस चीज दी काफी रिलाएजेशन कि सानूं बक्करियें इक ते प्रोटैक्ट करना चाहिदा ऐ होर दूआ उं'दी जेह्ड़ा ऐ उं'दी उं'दी उं'दी सेवा करनी चाहिदी ऐ उ'नेंगी प्यार कन्नै रक्खना चाहिदा ऐ काफी लोग ऐ जेह्ड़े इं'दा मीट कनज्यूम करदे ऐ जेह्ड़ा कि बिलकुल गल्त चीज ऐ क्योंकि अगर तुस दिखगेओ उस जान च उस जान नन्ही जान ने साढ़े कोला कुछ निं मंगदियां उ'नेंगी जिन्ना चारा पाह्ग उन्ना खाह्ङ ते ओह्दे इलावा बी कुछ निं मंगदियां न इ'यां मासूम जेही होंदियां ते उ'नेंगी कनज्यूम करना काफी जादा गल्त ऐ ते अगर अस इसी चीज उप्पर फोक्स करचै होर अपना जेह्ड़ा डाइट ऐ उस चीज च इस चीज़ गी रिमूव करी ओड़चै मीट बगैरा गी ते नां कि सानूं खाल्ली फाइव फाइव होना बट आलसो जेह्ड़े लोग ऐ साढ़े आस पास उ'नेंगी बी बड़ा जादा फायदा होना ऐ अगर तुस दिखगे इक बारी दी लाइक अगर तुस दिखगे इत्थें काफी लोक ऐ जेह्ड़े बक्करी दा दुद्ध ऐ जेह्ड़ा पीना पसंद करदे ऐं ते उं'दे बास्तै बी इस एह्दे च काफी जादा न्यूट्रैंस होंदे ऐं होर प्लस होर बी काफी जादा ताकत मिलदी ऐ बक्करियें इक ते नार्मल पर्सन बी ऐफोर्ड करी सकदा ऐ ओह्दे बास्तै कोई मुश्कल गल्ल निं उसी ऐफोर्ड करना ऐंड प्लस ओह्दे कन्नै उसी उन्ना गै प्रोफिट होग जिन्ना इक गाय दे मालक गी होंदा ऐ ते उस चीज़ च ते कोई काम्प्रोमाइज़ निं ऐ कि तुसेंगी कोई नुकसान होग बक्करी रक्खने दे बाद उप्परा दा उं'दा प्यारा नेचर ते उं''दे कन्नै प्यार च पेई जाना अगर थ्होड़ियां बक्करियां रक्खी दियां होङन ते तुसेंगी उं'दे कन्नै टाइम स्पैंड करना काफी जादा पसंद आग जम्मू कस्मीर च इक जेह्ड़ी गाय ऐ ओह्दा दुद्ध बी काफी जादा मतलब ओह्दे च बी काफी जादा ताकत होंदी ऐ ओह्दा दुद्ध बी काफी घरें च लोक कनज्यूम करदे ऐं लोक पैकेट गी छड्डियै अपने गाय रक्खना जादा पसंद करदे ऐं क्योंकि इक ते चीज़ें गी पैकेट दूध च होर जेह्ड़ी इक गायें ऐं ओह्दे नेचुरल च काफी जादा काफी जादा फर्क होंदा क्योंकि जेह्ड़ा पैकेट आह्ला दुद्ध ऐ ओह्दे च बड़े जादा पीटस स्पेट यूज़ करे जंदे ऐं जेह्ड़े इक इंसान दी हैल्थ बास्ते इतना स्हेई निं ऐ जिन्ना कि जेह्ड़ा गायें दा नेचरल मतलब ओह्दा दुद्ध ऐ इस चीज़ गी ध्यान रखदे होई बी सानूं सोचना चाहिदा कि सानूं केह्ड़ा दुद्ध कनज्यूम करना ऐ हैन ऐंड किस बंदे कोला ओह् दुद्ध लै दे आं क्योंकि अज्जकल अगर तुस न्यूज़ च बी सुनगे ते काफी लोग ऐं जेह्ड़े बिच्च मलावट करियै बेचदे ऐं कोई पानी पाइयै बेचदे ऐ चलो पानी ते फिर ठीक ऐ पर कुछ लोग ऐसे बी ऐं जेह्ड़े पानी बिलकुल साफ यूज़ निं करदे ओह् किसे बी नाले दा पानी बिच्च पा दे ऐं जेह्दी ना कि खाल्ली दुद्ध दी डिसरिस्पैक्ट बट आलसो साढ़ी हैल्थ बास्तै बी खराब ऐ सानूं इस चीज दे बारे च बी सोचना चाहिदा अगर अस आप पास दिखगे ते अज्जकल खाल्ली एह् निं इं'दे कोला दुद्ध कनज्यूम करना गै साढ़ा मोटिव निं होना चाहिदा इ'नेंगी प्रोटैक्ट बी करना ऐ उस लोकें कोला मतलब जेह्ड़े लोग इ'नेंगी रक्खना पसद निं करदे चलो जेह्ड़े लोग रक्खना पसंद निं करदे उं'दा जस्टिफाई ऐ पर जेह्ड़े लोक मारना चाह्दे एह् बिलकुल जस्टिफाई निं ऐ क्योंकि उंदे च बी अपनी इक जान ऐ उं'दी बी अपनी इक लाइफ ऐ उं'दा बी इक सर्कल ऐ उ'नें उस चीज दा ऐसी चीज दी स'जा मिल जाए जेह्ड़ा क्राइम उ'नें कमिट्ट निं कीते दा ऐ जेह्ड़ी बड़ी गल्त चीज ऐ सानूं इस बारे च सोचना चाहिदा प्लस एह्दे उप्पर ऐक्शनस लैने चाहिदे होर जेह्ड़े लोक ऐसा करा दे ऐं उं'दे खलाफ सानूं अवाज उठानी चाहिदी ऐ ते एह्दे इलावा एह्दे इलावा दोनों गायें गी होर बक्करी साढ़े बास्ते इंपार्टैंट ऐ ते सानूं कोई बी करने दी नेईं जरूरत कि इस इ'नेंगी प्रोटैक्ट करना ओह् गी हैनी करना क्योंकि दोनों साढ़े बास्तै इक मतलब इक सोर्स ऐ प्रोटीन दा